जीअं त असांजा वॾा ॾिण आहिनि जेके असां ॾाढे चाह सां मल्हाईंदा आहियूं ऐं शिवरात्री ॾियारी थधिड़ी महालक्ष्मी टीजड़ी चेटीचंड जंहिं मां असां चेटीचंड ॾाढो धूम धाम सां मल्हाईंदा आहियूं इहो ॾींहुं असांजे नये साल जे शुरुआत जे तौर मल्हायो वेंदो आहे जंहिं में असां झूलेलाल जा बहिराणा कढंदा आहियूं पंहिंजे इष्ट देवता जी पूॼा कंदा आहियूं केतिरनि ई केतिरा ई जुलूस निकिरंदा आहिनि रस्तनि ते परसाद विरहाया वेंदा आहिनि